ہاں میں یہ آئل پینٹ واٹر کلر کے ساتھ کم کام کر چکی ہوں جیسے کہ فیبرک ہے فیبرک پہ اپن جیسے پھول پتیاں وغیرہ ڈیزائنس اس پہ جب بناتے ہیں تو پینٹ پینٹ کام آتا ہے کلر پینٹ کام آتا ہے تو ہم اس میں دوسرے رنگ بھر کر اس میں پھرل پتیوں میں رنگ بھرنے سے اس کی خوبصورتی اور بڑھ جاتی ہے آرٹ پینٹ کی بات کیا کریں ہم اب آرٹ تو کمپیوٹر سے ٹیکنالوجی کے ساتھ ایسا ہو گیا ہے کہ اپنے مطابق جو بنائیں اپنے حساب سے بنتا جاتا ہے پر اس کی خوبصورتی فیبرک پینٹنگ میں نہیں آتی جب اپن فیبرک پہ پینٹ کرتے ہیں تو وہ خوشنماں اور کچھ کام کا بھی رہتا ہے اور کچھ اپنے فنکشنس وغیرہ میں کام آتے ہیں اور لوگوں کی تعریف تعریف ملتی ہے پر یہ دیواروں کا پینٹ جو رہتا ہے واشبل ہونے پر الگ ہو جاتا ہے کبھی خراب ہو جاتا ہے کبھی کبھار پینٹس اچھے رہتے ہیں کبھی اچھے نہیں رہتے پر میں یہ تجربہ کر چکی ہوں